ہیلو ہاں جی جی میں منوہر پاؤ بھاجی سے ہی بول رہا ہوں بہت بہت شکریہ بولیے بولیے سر دیکھیے پاؤ بھاجی تو ہمارے پاس بہت ساری ہیں سادی پاؤ بھاجی آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا بولتے ہیں مسالہ پاؤ بھاجی ہے بٹر پاؤ بھاجی ہے چیز پاؤ بھاجی ہے ہاں جی ملے گی سر ہاں جی ہاں جی سر ایک پلیٹ چاہیے کہ دو پلیٹ چاہیے کتنا چاہیے سر دیکھیے سادی پاؤ بھاجی ملے گی نا سر وہ آپ کو اسی روپے تک میں ملے گی صرف دو پاؤ اور جو اسپیشل لو گے آپ بٹر والی وہ ایک سو بیس روپے کی ہے صرف دو پاؤ اور جو چیز والی ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کی ہے صرف دو پاؤ ہاں جی بولیے سر ہماری بیسٹ سیلنگ جو ہے وہ بٹر ہے اور چیز والی ہے سر آپ یہاں آنے والے ہیں کہ آپ کو آن لائن میں کچھ آڈر کرنا ہے

پیمنٹ سر آپ میرے کو ہاں جی آپ نے جس نمبر پہ کال کیا آپ اس پہ ہی پے ٹی ایم یا جی پے کرسکتے ہیں تو سر آپ کا آڈر لکھا دیجیے آپ کو دو بٹر پاؤ بھاجی جی جی دو چیز پاؤ بھاجی اوکے سر ہاں جی سر چلے گا چلے گا یس سر